छा तव्हां साईं ट्रावेल एजंसी मां ॻाल्हाए रहिया थो असांखे सफ़र लाइ हिक गाॾी बुक करिणी हुई त हिकु ॻाल्हि चवणी आहे असां गए दफ़े हिक गाॾी बुक कई हुई जंहिंजो मतलबु जेकी गाॾी बि जाम आरामदायक हुई सुरक्षित हुई ऐं हुन में असां सभु आरामु सां वेई करे सफ़रु कयो हुयो त असांखे गाॾी उहा ई खपे ऐं ड्राइवर जेको हुओ न हुन गाॾी जो उहो बि ॾाढो सुठो हुओ नेचर वाइस कोई किच किच न हुयसि ऐं हीअं मतलबु चङी ॻाल्हियुनि में इयं सुठो हुयो त असां चाहियूं था पिया की असांखे वापसि उहा ई गाॾी ऐं उहो ई ड्राइवर मिले छाकाणि जो असां सॼी फैमली वञूं था ऐं ॿ नंढा ॿार बि आहिनि असां सां गॾु त सफ़रु थोरो सुठो रहे सुरक्षित रहे हुन हिसाबु सां ऐं मतलबु आहिनि असां ड्राइवर जो ॿियो सभु इअं खाधे पीते जो ऐं इयं शयुनि जी ॻाल्हि जो ध्यानु रखी छॾंदासीं त तव्हां ॾिसी सघजो की अगरि उहो ई गाॾी छो की उहो जाम आरामु दायक हुई ऐं सुरक्षित हुई हुन में असां आरामु सां वेई करे लंबो सफ़र बि आरामु सां बिताए सघूं था पिया रस्तो जेतिरो बि हूजे त असांखे उहा ई गाॾी ऐं उहा ई ड्राइवर खपे थो